डांसरनि खे समाज में ॾाढी मुश्किलातुनि जो सामनो करिणो पियो आहे पहले बि और छोकिरिनि खे ख़ासि करे हिन ॻाल्हियुनि में अॻिते न वधाईंदा हुआ पहले पर हाणे जी छोकिरियूं अॻिते अचनि थी पेयूं डांस सिखनि थी पेयूं ॾाढो सुठो डांस करनि थी पेयूं तथा पहले बि पाणि ॾिसी चुका आहियूं कि सुधा चंद्रनि जी कहानी जेकी ॾाढी प्रेरणा ॾींदी आहे पाण खे और उहा बचपन में ई उन्हीअ जे एक्सीडेंट थी वियो हुअसि त हुनजी ॿई टंगा वियसि हली पर हुनखे डांस सां हेॾो प्रेम हेॾो प्रेम कि हुननि तॾहिं बि बिना पेरनि जे हुन नकली पेर लॻाए करे बि पंहिंजो कथक भरतनाट्यम जेकी बि डांस ईंदी हुअसि हुनखे हुन पंहिंजे स्टेज ते हेॾो सुठो डांस हुन कयई कि स्टेज पर्फ़ॉर्मेंस ॾिन ई और ख़ूबु तालियूं वॼसि ख़ूबु सम्मान थियसि हिनजी कहानी बसि इहो ई ॿुधाईंदी आहे कि अगरि मन में इच्छा आहे शक्ति आहे त दृढ़ निश्चय कयो त पाणि कुझु बि हासिलु करे था सघूं हुनजे लाइ कंहिं बि शइ जी शक ज़रूरत बि कोने बसि दृढ़ इच्छा शक्ति जी ज़रूरत आहे बाक़ी सभु कुझु मुमकिन थी सघे थो पियो